हय अशें वेग वेगळीं पुस्तकां पळोवपाक मेळटा ह्या पुस्तकांतलें एक पुस्तक म्हणचे द कायट रनर हांतून अशें एक पुस्तक आसा जांतून अफगानिस्तानांत एका ल्हानश्या वा ल्हानश्या कुटुंबांत जावपी काणी आनी तातूंत जें कितें कितें घडटा ज्यो घडणुको घडटा ताचेर पळोवपाक गेल्यार खूब खूब कितें सांगपाक मेळटा मात जी प्रसंग जे घडटात तातूंत ज्या अवस्थेन जे घडटा आनी ते जे कारणा खातीर जाल्ले आसा आनी त्या ऑथरान जशें तें बरयल्लें आसा ताचेर जर विचार केलो जाल्यार एक खूब श्र्लोक श्र्लोकीका कशी दिसता आनी म्हणून तें पुस्तक म्हाका चड आवडिल्लें ना द कायट रनर हो किल्लद होसैनी हाणीं बरयिल्लो आसा आनी हाका खुबशे इनामां लेगीत मेळिल्लीं आसा मात तरीय तें म्हज्या मनाक पटिल्लें ना कारण हातूंत खुबश्यो अश्यो गजाली आसात घडणुको जातूंत जें पात्र आसा जें ही काणी सांगता तो तें पात्र दुसऱ्या पात्राक आदार करपाक शकतालें मात ताणें तें त्या पात्रान ताका आदार केलो ना त्या त्या वेळार आपणें जो आदार करपाक जाय आशिल्लो तो ताणें ताका दिलो ना आनी हाच्या कारणान एक अर्दकुटी काणी कशी लागिल्ली आसा मात तें पात्र फुडें फुडें वचून त्या क्षणाक वा त्या वेळार ताणीं कित्याक तें करुना ताचे खातीर दूख मनयता दूख आपलें दूख सांगता हें कित्या खातीर तें समजना जेन्ना ताच्या हातांत ती संदी आशिल्ली ताका आदार करप करपाक जातालें मात तरी तें ताका जमलें ना जावं ते भंया खातीर आसूं वा आनी कसल्या वेगळ्या कारणा खातीर आसूं पूण तें जी मदत तो करपाक शकतालो तें पात्र करपाक शकतालें तें मदत करपाक ताका जमलें ना आनी मागीर ती खंत तो दवरून फुडें ही काणी व्हरता आनी फुडें तो चिंतत बसता ताचेर की जर आपणें ताका आदार केल्लो जाल्यार ती परिस्थिती आसतली आशिल्ली काय ना